हाँ सर क्या प्लानिंग है फिर इंडिपेंडेंस का हाँ विधायक जी से तो हो जाएगी चर्चा और हाँ तो अपन पार्षद गणों से भी बात कर लेंगे हाँ जी अपने विधायक महोदय भी अच्छे लरनेट हैं तो वह काफी अच्छा बता देंगे और कुछ अपने विद संस्था को भी विद्यालय को भी कुछ डोनेशन दे अपन कोशिश करेंगे कि उस दिन मिल जाए अच्छा और कोई कुछ प्रोग्राम वग़ैरह बच्चों के कुछ करवाना है अपने को अच्छा हाँ अच्छा रहेगा यह भी वेशभूषा म विचित्र वेशभूषा टाइप का राष्ट्रीय स्तर पर ही करेंगे राष्ट्रीय स सम्बंधित उपरोक्त कुछ हो

तो अच्छा रहेगा बढ़िया अच्छा प्लानिंग है यह भी

तो मेरा एक उसमें सुझाव यह था कि अपन क्लास वाइज़ दो या तीन बच्चे हर क्लास से चुनें तो यह पहले अपन कर लेंगे कि म अतिथि के सामने अपन सारे प्रोग्राम तो नहीं रख सकते

जी बिल्कुल सही रहेगा हाँ जी हाँ जी तो अच्छा रहेगा हाँ बहुत बढ़िया रहेगा यह

हाँ यह तो ज़रूरी है यह तो मतलब ब सभी को मोटिवेशन भी मिलेगा अपने टीचर्स को भी तो यह एक प्रोग्राम भी अच्छा रहेगा उसमें कर लेते हैं इसको भी अपन एड

हाँ इनको जो मेधावी छात्र हैं जिन्होंने टॉपर्स वग़ैरह बने हैं उनका भी कुछ सम्मान वग़ैरह मोनीमेंट वग़ैरह देते हैं अपन इनको हाँ नहीं तो अच्छा रहेगा यह भी एक अच्छा दो ढाई घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा कुल हाँ वह तो ज़रूरी है तो इसका ऑर्डर दे दें अपन कहाँ देना है अपने को

बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा बहुत अपन बढ़ा के ले लेंगे कुछ अतिथि वग़ैरह आएँगे तो हाँ हाँ करवाना अपने जो पेरेंट्स वग़ैरह आएँगे तो उनको भी दे देंगे है ना तो अच्छा रहेगा प्रोग्राम कुल मिला के ठीक है तो मिलते हैं अपन ठीक है ओके